न्यू बिजनस हांगा मडगांव एरियान स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार दोन हांव पॉयंट आवट करतले पयलीं म्हटल्यार मडगांव ह्या एरियान टेलर्स हें खूब कमी आसा कमी म्हणजे खुपूच कमी आसा मोजकी एक दोन टेलरींग शॉप्स आसा मडगांवान तर हो टेलरींग बिजनस स्टार्ट करपाक जाता स्पेशली जेन्ट्सांचें सेपरेट आनी लेडिजांचे सेपरेट लेडिसांचे सुद्दां ब्लावज करपी फॅशन डिजायनींग ब्लावज मागीर कुर्ता कुर्तीज पॅन्ट्स बॉटम्स असले डिफरंट कॅटेगरीसान स्टार्ट करपाक जाता हो एक बिजनस आनी दुसरो बिजनस म्हटल्यार जे आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा न्ही थंय खूबशारी नॉन गोवन्स राव जे काम करतात ते मोस्टली मडगांव ह्या इलाकान रावतात ओके सो तेंच्या खातीर टिफीन सेवा खावपाचो डबो अशें तेंकां दिवपाक घरचें जेवण तेंकां दिवपाक ही हें एक बिजनस स्टार्ट करपाक जाता